या सो दिस इज दर्पण नायक हां सो हांव स्टेट बैकेंतल्यान उलयता म्हजें नांव वेंकटेश वेर्लेकर सो आं आमच्या हातून नवी स्किम्स आयला आतां एफडी जर तुमी तीन म्हयन्यांक दवरता जाल्यार तुमकां तीन म्हयन्यांक पांच पर्सेट इंट्रस्ट मेळटा तशेंच आमचे कडेन लोनाचीय स्किम आसा जर एज्युकेशनल लोन जाय जाल्यार आमी फ्री फ्री इंट्रस्ट ताजो दिता फॉर टॅन यर्स तशेंच हाउज लोनूय आसा हाउज लोनांक टॅन पर्सेट इंट्रस्ट तर तुमी कित्याक इंट्रस्टड आसा जाल्यार मातशे सांगचें

तें कितल्या वर्साचे आसा मायनर ओके सो तांचे खातीर मायनरां खातीर आमी एक बरी स्किम दवरल्या तर धा वर्साक एफडी जर तुमी करतात न्ही जाल्यार तुमका मेळटली टुवेल पर्सेट इंट्रस्ट रेट वान टायम ती हय टुवेल पर्सेट आनी मायनरांक करता जाल्यार ती टुवेल पर्सेट आसा नाल्या इन जेनरल ती टॅन पर्सेट सो मायनरांक तुमी करतले जाल्यार टुवेल पर्सेट हय ना ना तुमी कमी कमी आसा ताजेर बट धा वर्साचे हाजेर टुवेल पर्सेट आसा कमी तुमी करतले जाल्यार मागीर ती पर्सेंटूय कमी जाता हय धा वर्सां केल्यार तुमकां बेनिफिट हय

हय आसा आसा आसा ताजी मंत मंत्ली मंत्ली चार्जीज डॉक्युमेंट्स तुमकां आधार कार्ड तुमचें पॅनकार्ड आनी जालें दोन आशिल्ल्यो गजाली आनी ते मंत्ली चार्जीज आसा आमचे त्री हंड्रेड मंत्ली चार्जीज ना तशें ना कोणाचेंय चलता घरांतल्या एकट्याचें चलता म्हणजे तुमी सुद्दां तुमचे डॉक्युमेंट्स दिवन तुमी हाडून बायलेचे भांगर दवरू शकता तसो प्रोब्लम

त्री हंड्रेड पर मंत चार्जीज हय आसा इ बैकींग आमचो एप आसा सो ताज्या वयल्यानुच तुमका करूं येता इवन आमच्या क्रेडीट कार्डारूय आतां सद्या बऱ्यो स्किम्स चल्ल्या आमच्या हाजेर तुमकां फ्युल हाजेर पेट्रोल पंपार तुमकां टू पर्सेट कॅश बेक मेळटा आनी आमची इंट्रस्ट रेटूय कंपेर्ड टू अदर बेंक्स खूब कमी आसा

ना डायरेक्ट करपाक येता तुमी बेंकेन येवपाचें हय हांव म्हापश्यां ब्रांचान आसता तुमी जर फाल्या ये सकाळीं येता तर आमकां उलोवन बरें करपाक मेळटले सकाळीं तुमी येवं शकता आनी हांव तुमकां मागीर सगळें डिटेल्स एक्सप्लेन करता ओके सो हय फाल्यां तुमी अरांवड टेन थर्टी बी येवं शकता साडे धांक हांव आसतलो थंय हय ओके बंद दोन मेरेन आसता लंच मात तुमी साडे धांक येयात हांव आसतलो तुमी या फाल्यां हय फाल्यां हांव तुमकां वॅट करता तुमचो ओके बरें आं ओके तें फाल्यां करूया तुमी फाल्या साडे धांक येया करता टील फॉर तुमी फाल्यां सकाळीं साडे धांक येयात तुमका सगळे एक्सप्लेन करतां बरें बरें ओके थँक्यू